نئی نئی کوکنگ کے کھانے سیکھنے کے لیے میں یوٹیوب پہ بہت سارے روبی کا کچن ہیں جیسے چینلس ہیں اور وہ ہے جن کو میں فالو کرتی ہوں جو کہ ہیں روبی کا کچن اور فوڈ فیوزن لبنہ کا کچن اور پرانی دلی کے کھانے اور شیف سنجیو کپور شیف کنال کپور کا ان سب کو میں فالو کرتی ہوں اور ان کو دیکھ کے ان کی بہت ساری ریسیپیز ہے جو میں دیکھ کے مجھے پسند آتی ہے اور دیکھ کے میں اپنے گھر والوں کے لئے بناتی ہوں